आमच्या गोंयान चड फामाद खेळ म्हटल्यार फुटबॉल फुटबॉल खूब मोठ्या प्रमाणान गोंयान खेळ भुरगे खेळटात आनी आमच्या आमची आय एस एलाची एक टीम आसा एफ सी गोवा ताका सपोर्टर आमच्या गोंयान भरपूर आसात आनी प्रत्येक टायमार ही मॅचीक आय एस एलाची मॅची घडटा ती पंडीत जवाहरलाल नेहरू फातोडा स्टेडियमाचेर आनी ती मॅ ती मॅची जेन्ना चलता थंय तेन्ना खुबशे लोक म्हणजे हजारांनी लोक ती मॅच पळोवपाक वयता दुसरे कडेन ग्रासरूट लेवलाचेर पयले जाल्यार आमचे प्रत्येक गांवागांवांनी फुटबॉलाचे वेगळेवेगळे स्पर्धा जाता टोर्नामेंट घडयतात वेगळीवेगळी कल्चरल एसोसिएशन ह्या स्पोर्ट्स एसोशिएशन पातळीचेर ग्रामीण पातळीचेर फुटबॉल टोर्नामेंट ऑर्गनायज करतात आनी ती मॅची सुद्दां पळोवपाक गांवांतले भरपूर लोक ती मॅच पोवपाक वयता आनी ते मॅचींनी लोकांचो भरपूर प्रतिसाद लागता आमचे गोंयान खुबशे फुटबॉल ग्रावंड प्रत्येक गांवान आसात प्रत्येक प्रत्येक गांवांनी एक एक ग्रावंड तरी आसाच प्रत्येक चर्च चर्चीच्या मुखार मेकळो जागो आहा जंय भुरगे फुटबॉल खेयटात आनी ज्या जाग्याचेर व्हडलो जागो ना व्हडलो फुटबॉल तेका खेळपा मेळना थंय ते मिनी फुटबॉल खेयटात आमी पयल्या टाय ब्रेकर म्हणून ऑर्गनायज करतात हांगसर हें प्रत्येक शेनवारा आयतारा खंय ना खंय तरी टाय टायब्रेकर स्पर्धा ही खंय ना खंय आसताच फ्लड लायट टोनार्मेंट ऑर्गनायज करतात दुसरो खेळ गोंयान फेमस म्हणटा तो क्रिकेट सगळ्यान व्हडलो स्टेडियम क्रिकेटीक आसा तो आमच्या गोंयान परत फातोड्डाच थंय पयलू इंटरनॅशनल मॅची जाताल्यो आतां तो एसोसिएनाचो आपल्या मालकीचो ग्रावंड न्हूय तो आमचो गोवर्मेंटाचो मालकीचो ग्रावंड म्हणून बी सी सी आय आतां तांकां क्रिकेट मॅची हांगा एलोट करनात पूण आमकां आतां कितली वर्सांची जाली इंटरनॅशनल मॅची पोवपाक मेयणा गोंयान पूण आमी आमचे जी सी ए गोवा क्रिकेट असोसिएशन वेगळ्यावेगळ्या स्थराचेर क्रिकेट मॅची ऑर्गनायज करतात जी अंडर ट्वेंटी थ्री अंडर नायनटीन अंडर सिक्स्टीन जी भुरग्यांची मॅची जाता आंतरशाळे ती आमकां पळोवपाक मेळटा मागीर परत तेंची बी डिविजन ए डिविजन मॅची आसता तेन्ना ती लोकल क्लब आसतात ते मॅची खेळटात आनी प्र तशेंच फुटबॉला भशेन गोंयानूय भरपूर क्रिकेटीचे ग्रावंडूय आहात आनी दुसरें खेळटा म्हणटा ते हांगसर कबड्डी कबड्डी खूब खुबशे लोक तयार जाल्या ग्रामीण भागान चडशी कबड्डी आसा आमचे सांग्यार सांग्यार म्हण सावड्डे म्हूण थंयचे प्लेयर खुबशे तयार जाल्यात कबड्डीचे प्लेयर जे नांव लोकीक करता आनी परत दुसरो खेळ म्हटल्यार चॅस भुरगे खुबशे खेळटात आमचे बुद्धीबळ चॅस खुबशे जाण खेळटात मागीर आहा टेबल टॅनीस बॅटमिंटन लॉनटॅनिसूय खेळटात पूण आमचेर क्लब हांग लॉन टॅनिसाची कोट आमचे हांगसर चडशे म्हाका दिसता मोट्या प्रमाणान म्हणटा ते दोनूच कडेन आहा एक बी पी एस स्पोर्ट्स क्लब आनी एक पणजे आहा तो पणजे शारदा मदीं हायस्कुलाचो आहा तो सो आनी चडशें ग्रामीण खेळा भितर म्हटल्यार हांगा खो खो खेळटात भुरगीं धन्यवाद